हेलो हाँ जी सर म मुझे न डांस सीखना था तो यानी डांस यानी कल्चर फोक डांस मुझे सीखना है तो आप यानी आपका नंबर मुझे मिला है इंटरनेट से तो आप सिखाते हो डांस सर तो बताइए कैसे क्या है डांस का क्या है यानि कैसे मंथली आप फीस लेते हो या एनुअली फीस लेते हो कैसे यानि साल का पूरा साल का लेते हो एक ही साथ या मंथली लेते हो या कुछ परफॉर्मेंस पर डिस्काउंट विस्काउंट भी करते हो क्या है आपका ये बता दीजिए हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मैं मैं चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ जो अगले महीने से अपना डांस का यानी क्लास चालू कर दूँ जिससे ये होगा जो यानि हम डांस मेनली जल्दी सीखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक परफॉर्मेंस में परफॉर्म भी करना है डांस को देखिये तो इसी कारण है जो मैं डांस सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज फेस्ट में डांसिंग का एक कंपटीशन है जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है तो मुझे डांस इसीलिए सीखना है तो आप यानी कितना जल्दी आप सीख सकते हो चीजों को

ठीक है

ठीक है न्यू न्यू बैच में न्यू बैच में कोई डिस्काउंट नहीं देते आप जो बच्चा आता हो जो या किसी के रेफरेंस से आता हो तो आप उन सब पए डिस्काउंट नहीं देते न्यू बैच में

अच्छा फाइव परसेंट आप दे पाएंगे इसमें कम ज्यादा नहीं दे पाएंगे

चलिए ठीक ठीक है ठीक है मैं एडमिशन के लिए आता हूँ ठीक है